آج کی ڈیٹ میں بھی انسان الگ الگ رسموں کو مانتے ہیں شادی میں بہت رسمیں کرتے ہیں رسموں اتنی رسمیں کرتے ہیں چوں کہ جتنی سادگی سے شادی ہو اتنا ہی اچّھا اتنا ہی بہتر ہو بس نکاح ہو وہی بہتر ہندو مسلمان سب الگ الگ رسموں کو مانتے ہیں وہ الگ الگ رسموں کو کرتے ہیں وہ لوگ سوچتے ہیں کہ یہ رسم نہیں کریں گے تو شادی میں کچھ امپیورٹی سی ہوگی پورا کمپلیٹلی شادی نہیں ہوگا وہ لوگ یہ اتنے سارے رشم رسم کرتے ہیں دولہا دلہن کے ساتھ اور جیسے ہلدی مہندی اور بھی گانا بجانا سنگیت یہ سب لوگ کرتے ہیں عام طور پر کسی کا شوق ہوتا ہے اور یہ سب لوگ بوڑھے بوڑھے بزرگ کا کہنا تھا کہ یہ رسمیں ہونی چاہیے شادی میں پر آج کل کے لوگ آج کل جیسے جیسے ڈیولپمیںٹ آ رہا ہے ویسے ویسے لوگ بھی انہیں انہیں کر اور زیادہ کرنے لگے ہیں جو کہ جتنی سادگی سے شادی ہو اتنا ہی اچّھا ہوتا ہے